अस अपने घर दे ते घरा दे आले दुआले पूरा सफाई दा ध्यान रक्खने आं घर सवेरे उट्ठियै अस झाड़ू पोचा लगाने आं जेह्दे च अस फनैल दा बी इस्तमाल करने आं तां कि घरा च कोई नुकसान देने आह्ले कीटाणु नि पैदा होई जान पूरा ख्याल रक्खने आं कपड़े धोन्ने आं बैडशीटां धोइयै रक्खने आं होर अपने बी घर दे अपने किचन च जिल्लै जन्ने आं अपनी किचन दा बी पूरा सफाई दा ख्याल रक्खने आं दिक्खने आं के जेह्ड़ा किचन च कम्म करा दा क्या इ'न्नै अपने नाउं कट्टे दे जां नेईं कट्टे दे क्या उं'दे च गंद ते नि ऐ फसे दा अगर फसे दा ते उ'नें ई अस मतलब दुए जां तिये दिन कट्टी लैने होन्ने आं रेही गल्ल म्हल्ले दी ते म्हल्ले दा बी अस सारियां जननियां मिलियै इक ग्रुप बनाए दा जेह्दे च अस त्रिये जां चौथे दिन घर गलियें दी झाड़ू करने होन्ने आं होर नालियें सफाई करवाने होन्ने आं ताकि कुतै पानी नि रुकै जे नालियें च अगर पानी रुकी जाग ते ओह्दे उप्पर मच्छर होई जाना मच्छर तुसें पता ही ऐ किन्नियां बमारियां फैलांदा ऐ ते इस करियै अस पूरा अपने गली म्हल्ले दा ते अपने घरा दा सफाई दा ध्यान रक्खने होन्ने आं ऐसी गल्ल नि ऐ के सानू इस चीज दी खबर नि मगर एह् ऐ के इक दुए सनाने कन्नै बड़े फायदे होंदे न जि'यां पड़ोसियें गी बी सनाना भैनों अपने घरा दे आले दुआले सफाई दा पूरा ध्यान रक्खेओ तां कि अस बड़ियें सारियें बमारियें कोला बची सकचै ते सफाई बड़ी गै जरूरी ऐ सफाई करने बड़ा फर्क पौंदा ऐ जि'यां के असें सफाई दे कन्नै कन्नै अपने घर दे बिच्च गमले फुल्ल बूह्टे तुलसी दा बूह्टा बगैरा बगैरा लगाइयै रक्खने होन्ने कैं कि ओह्दे कन्नै बी साढ़े घरा दा वातावरण साफ सुथरा रौंह्दा ऐ होर झाड़ू पोचा लगाने कन्नै कन्नै अस अपने घरा दे अंदर धुप्पा दियां किरणां बी जरूरी आन देनियां चाहिदियां न पर्दे पिच्छे हटाई ओड़ो दरवाजे खोह्लो तां कि सुरजै दियां किरणां बी साढ़े अंदर आन ओह् बी इक सफाई दा गै हिस्सा ऐ क्योंकि सुरजै दियां किरणां अंदर जाङन ते साढ़े कोने च कुतै बी सेजल बगैरा नेईं होग जां जियां के कोई किटाणु होंदे घरा च सलाब्बा कन्नै होई जन्दे न ते अगर सुरज दियां किरणां अंदर जन्दियां ते बड़े सारे कीटाणु जेह्ड़े धुप्पा कन्नै गै मरी जन्दे न एह्दी जानकारी बी सानू होना बड़ी जरूरी ऐ ते हवा बी अंदर जानी चाहिदी ऐ ताजी हवा बी अंदरें कमरें च जानी चाहिदी ऐ सफाई दे कन्नै कन्नै एह् बी बड़ा जरूरी ऐ बाकी गली म्हल्ले दी सफाई ते अदां गै ज्यादा जरूरी ऐ असें जेह्ड़ियां गली च जां बजार जां खेत्तरें च चप्पल इस लान्ने आं नुक्कां लान्ने आं ओह् नुक्कां असें अलग गै रक्खनियां चाहिदियां न कि'यां कि ओह् नुक्कां अस जिल्लै अंदर लेआने आं ते जिन्नी बी गंदगी बाह्रा दी ऐ ओह् साढ़े अंदर आई जन्दी ऐ ते ओह् साढ़ी किचन तक बी गंदगी चली जंदी ऐ फिर एह् हून अग्गे गर्मियां आवा दियां न सानू बड़ा सारा ध्यान देने पौना के मक्खियां जेह्ड़ियां न मक्खियां जेह्ड़ियां न एह् बी बड़ी गंदगी फैलांदियां न ना असें मक्खियां घर च ज्यादा प्रवेश नि करन देना जाली आह्ले दरवाजे म्हेशां बंद रक्खने चाहिदे न जाली आह्ले दरवाजे बंद गै रक्खने चाहिदे न ते मक्खियां अंदर घट्ट आङन क्योंकि मक्खियां जेह्ड़ियां न बड़ी गंदगी पर बौंह्दियां न ते मक्खियां थोह्ड़े दिखदियां के असें कुदे घर जा ने ते गंदगी लेनी जां नेईं लेनी ऐ ओह् हर इक भाएं घर अफसरा दा होए ते भाएं इक मजदूरा दा होऐ ओह् गंदगी फलांदियां गै फलांदियां न दिक्खेओ इं'दे पैरें च इ'न्नी गंदगी होंदी ऐ ना जेह्ड़ी एह् साढ़े खाने आह्लियें चीजें पर साढ़े बर्तनें प साढ़े अंदर जिन्ने बी समान बौह्ङन एह् अपने पैरें कन्नै उत्थे गंदगी फैलांदियां न ते मक्खियें कोला बी बड़ा बचाऽ रक्खना होंदा असें ते मच्छर कोला ते रक्खना गै रक्खना ऐ मच्छर जेह्ड़ा ऐ ओह् बी गंदगी उप्पर गै आंदा ऐ गंदियें नालियें उप्पर ते ओह्दे कन्नै गै सानू बड़ियां सारियां बमारियां होई जन्दियां न सानू बड़ा ध्यान रक्खना चाहिदा ऐ कन्नै कन्नै अपनी सेह्ता दा बी ध्यान सेह्त दा ध्यान ताइयें जे अस साफ सफाई रक्खगे ते बड़ियें सारियें बमारियें कोला अस बची जन्ने आं बाकी अपने खाना पीने दी बी साफ सफाई गै रक्खनी चाहिदी ऐ जिल्लै रुट्टी बनाने आं पूरा अपना साफ सफाई दा ध्यान रक्खना पानी बी शैल इस्तमाल साफ सुथरा करना किचना च रसोई च पानी जेह्ड़ा लाने आं शैल पानी होना चाहिदा ओह् दिक्खना कुतै गंदा पानी जां जेह्ड़ा गंदे कीटाणु आह्ला पानी नि होवै बड़ा ध्यान रक्खने पौंदा इ'नें चीजें दा सफाइयें दे ते बड़े सारे फायदे न ते सानू एह् फायदे लैने चाहिदे न अपनियां सफाइयां रक्खियै अपने इर्द गिर्द दियां सफाइयां रक्खियै ते अपने म्हल्ले दी सफाई रक्खियै अपने म्हल्ले दे कन्नै कन्नै अपने अगर घर साफ होग ते अस अपना पैह्ले घर साफ रक्खगे ते गली म्हल्ले आह्लें बी आक्खी सकने आं गली म्हल्ला साफ होग ते अपना शैह्र साफ होग अपना शैह्र साफ सफाई रक्खी दी होग ते अपना डिस्ट्रिक साफ होई जाग अपनी डिस्ट्रिक साफ सफाई रक्खी ते इ'यां गै अपना करी करदे करदे अस अपने मुल्ख दी पूरी साफ सफाई दा ध्यान रक्खी सकने आं बाकी साढ़े घरें दे बाह्रें डस्टबिन बी लग्गे दे न अस जिन्ना कचरा कुचरा होंदा डस्टबिन च पाई ओड़ने आं ते सवेरे मुंसपैलटी आह्ले औंदे बीर होर ते ओह् सारा कचरा लेई जन्दे न बाकी जेह्ड़े धोने आह्ले कपड़े खोलियै ओह् अस घरा च रक्खी ओड़ने होन्ने इक डस्टबिन लाए दा धोने आह्ले कपड़े होन ते ओह् बी खोलियै अस ओह्दे च रक्खी ओड़ने होन्ने कदें इद्धर उद्धर नि फलाने उद्धर उद्धर फलाओ ते ओह्दे उप्पर बी मक्खियां बैठदियां ओह्दे उप्पर बी मक्खियां बैठदियां ते ओह् बी गंदगी गै होंदी ऐ इस करियै ना ओह् बी इक सैड रक्खो जां कुसै पोलथीन च पाइयै रक्खी ओड़ो जां ओह्दे च डस्टबिन लाए दा होंदा जेह्ड़ा बाल्टी जेही लाई दी होंदी कपड़ें आह्ली ओह्दे च रक्खी ओड़ो ते जिल्लै धोने ते तुस कड्ढियै धोई लो बस इ'यां साफ सफाई दा असें पूरा ध्यान रक्खे दा ऐ ते होर बेह्ड़ा म्हल्ला बी साफ सुथरा साढ़ा घर बी साफ सुथरा साढ़ा आले दुआले समाज साढ़ा बड़ा साफ सुथरा ऐ ऐसी गल्ल नि ऐ साढ़ा समाज च बड़ी हारियां सफाइयां न हून